असांखे अगरि कमर में सूर थींदो आहे त असां सभिनि खां पहिरीं हेड्र ऐं थोरो तेलु खे गरम करे हणंदा आहियूं ॿ टे टाइम जंहिंसां कमर जे सूर में आराम मिली वेंदो आहे ऐं ॿियो वरी फिटकरीअ जी बि सिकाई कंदा आहियूं त उन सां बि असांखे कमर जे सूर में आराम मिलंदो आहे ऐं अगरि इन सां बि थोरो आराम न मिलियो त पोइ असां बर्फ जी बि सिकाई कंदा आहियूं जंहिंसां बर्फ जी सिकाई सां बि कमर जे सूर में एॾो आराम मिली वेंदो आहे ॾाढो आराम मिली वेंदो आहे ऐं कंहिंमहिल कंहिंमहिल वरी वाङण खे बि बधंदा आहियूं कमर में त उन सां बि असांजो कमर जो सूर लही वेंदो आहे ऐं बसर जी रस कढी बसर बि बधंदा आहियूं त असांजे कमर जो सूर लही वेंदो आहे